जय झूलेलाल वैसे त सभई पंहिंजे महिमान जी सां गॾु ॾाढो सुठो व्यवहारु कंदा आहिनि और असां बि पर्सनली पंहिंजे महिमाननि सां ॾाढो सुठो व्यवहारु कंदी आहियां जॾहिं हो इंदा आहिनि मुंहिंजे घरु में त मूंखे मुंहिंजा महिमान ॾाढा पसंदि इंदा आहिनि मुंखे ॾाढो पसंदि आहे की मुंहिंजे घरु में को़ई अचे घुली मिली करे रहण मूंखे अकेलो रहण बिल्कुलु पसंदि कोन्हे जॾहिं बि कोई ईंदो आहे त मां उन ॻाल्हि सां ॾाढो ख़ुशि थींदी आहियां और मुंहिंजो व्यवहार बि मुंहिंजे महिमाननि जे प्रति ॾाढो सुठो हूंदो आहे और उननि जे लाइ खाधो ठाहिण बि मूंखे ॾाढो पसंदि आहे कोई बि जॾहिं मुंहिंजे घरु इंदो आहे मुंहिंजा फैंड्स या मुंहिंजा रिश्तेदार या मिजमान जेका बि मिजमान मुंहिंजे घरु ईंदा आहिनि मां उननि खे रोटी खाइ बिना वञण कोन्ह ॾींदी आहियां और कई दफ़ा हीअ बि थींदो आहे मां हुननि खां पहले ई फोन करे ॻाल्हाए वठंदी आहिंयां पुछी वठंदी आहिंयां तव्हां पंहिंजे मनपसंदि जी शइ ॿुधाइ छॾियो मां उअ ठाहींदी आहियां उन्हनि जी मनपसंदि जी खाधे जे साथ साथ मां पंहिंजी बि कुझु न कुझु ट्राइ करे नईं शइ बि जरूर ठाहींदी आहियां ताकि हुननि खे मुंहिंजे हथ जो बि कुझु न कुझु खाइण जी शइ सम्झि में अचे पसंदि अचे कॾहिं कॾहिं हीअं बि थींदो आहे कि इन्सानु इंदो आहे पंहिंजी पसंदि ॿुधाईंदो आहे कॾहिं कॾहिं मां पंहिंजी पसंदि सां शइ ठाहियां उन्हनि खे न सम्झि में अचे त मां इन करे पहले ही हुननि जी खाइण पीअण जी शइ जो पसंदि जे बारे में पुछी करे उन्हनि जी मनपसंदि शयूं जरूर ठाहींदी आहियां उन सां निमाण घर में मिजमान ईंदा आहिनि त मां जादातरु मूंखे पसंदि आहे की मां कढ़ाई पनीर और नान मां ॾाढो पसंदि कंदी आहियां उनसां गॾु रायतो और अ अलगि प्रकार जी शयूं मां उन्हनि जे लाई ठाहींदी आहियां और अ पसंदि कंदी आहियां की मां इलाही सुठी सुठी रोटी ठाहे करे उन्हनि खे खाराइ सघां ताकि अ अच्छे तरीक़े सां उननि खे मिलण और सिंधी में जीअं पुला और पापड़ और सेअल भाॼी ॾाढी सुठी ठहींदी आहे त मां उननि खे ट्राइ कराईंदी आहियां ठाहे करे और सिंधी कढ़ी सभिनि खे ख़बर आहे की सिंधी में ॾाढो फेमस आहे उओ मां सिंधी कढ़ी ठाहींदी आहियां अलॻि अलॻि तरीक़े जी भाजियूं विझी करे खट्टी ठाहे करे उनखे मां सर्व कंदी आहियां पंहिंजे मिजमाननि जे साम्हूं मिजमान बि मूंखा ॾाढा ख़ुशि थी करे वेंदा आहिनि और गॾु उननि जो मूसां व्यवहारु मुंहिंजो बि ॾाढो सुठो आहे और हुननि जो बि मूसां व्यवहारु ॾाढो सुठो रहींदो आहे खाइण पीअण जी ॻाल्हि कयूं त मूंखे फुलका पचाइण खां वधीक नान ठाहिण जादा पसंदि आहे या पूरियूं ठाहिण जादा पसंदि आहे और कोई मिजमान इंदा आहिनि त हिननि खे बि लॻंदो आहे की भाई फुलका त असां घर में रोज खाईंदा आहियूं त ॿाहिरि वञी करे उए डिफरेंट डिफरेंट शयूं खाइण लाइ पसंदि कंदा आहिनि जय झूलेलाल